मेरा कैरियर और मेरा भविष्य तो युवा पहल संस्थान है इस संस्था में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाता है उनमें आजीविका चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है प्रशिक्षण के बाद महिलाएं अपना कार्य शुरू करती हैं अपना आगे बढ़ने के लिए एक दुसरे की मदद करती है महिलाओं का साथ लेकर हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे से आगे संस्था को बढ़ाना चाहते हैं पूरे राजस्थान में हम लोग काम कर रहे हैं जिसमें जोधपुर पाली जयपुर ये सबसे महत्वपूर्ण हैं मेरी संस्था आगे बढ़ेगी मैं आगे बढूंगी और मेरा काम आगे बढ़ेगा मैं नई ऊँचाइयाँ छूना चाहती हूँ और हर महिला को एक नई उंचाई पर ले जाना चाहती हूँ भारत को सक्षम बनाना चाहती हूँ हर महिला को सक्षम बनाना चाहती हूँ हर घर को सक्षम बनाना चाहती हूँ